हेलो सरजी ओ हम क्रिकेट सिखनाइ छियै एतऽ एकेडमी के कोच बाजै छियै ने हम्मर नाम सोनम पाठक यऽ ओ हम बारहमी क्लासमे पढ़ै छियै सरजी अच्छा सर जी हँ सर सरजी सरजी हम राइते के आयब साँझे बला बैचमे आयब जायब हँ सरजी ऑलराउन्डर छियै सरजी हम ऑलराउन्डर छियै बैटिङ्ग कए लै छियै सरजी हूँ बोलिङ्गो कनी मनी कए लै छियै अच्छा सरजी कँ स्पिन फेक लै छियै हूँ अच्छा अच्छा कटलिभ सरजी को कते रुपआ महिना के अच्छा सरजी सरजी कागज पत्तर कोन लगतै अच्छा सरजी ठीक छै सरजी अच्छे डेली आबऽ पड़तै सरजी सन्डेओ के आबऽ पड़तै सरजी सरजी अहाँके ई कोचिङ्ग सेन्टर कत्तऽ यऽ हँ दखने छियै सरजी हँ सरजी अच्छा ठीक छै सरजी कनी हमरा व्हाट्सएप कए देब अप्पन लोकेशन तऽ हम कनी सीधा रस्ता से आबि जेबै नहि तऽ पता नहि चलतै कत्तौ हम भोतलाए गेलियै सरजी तऽ दिक्कत भए जेतै काल्हि से आबि जायब हम सरजी काल्हि सऽ हँ ठीक छै सरजी